हेलो जी मैम मुझे बैंक में माइनर एकाउंट खुलवाना है तो मैम मुझे पूरी जानकारी चाहिए थी क्या क्या डॉक्युमेंट्स लगेंगे कैसा क्या खुलेगा जी जी जी मैम मुझे दो हजार तक खुलवानी है जी जी जी जी ओके मैम तो मैं कल आ जाऊं आप एकाउंट खुलवाने के लिए जी मैम जी जी ओके मैम धन्यवाद मैम आपकी